मानो दाहार बेसेबां नांगोन बेसेबां नांगोन नोंनो

फन्सास हाजार फन्सास हाजार गोजो हरनो हानाय नङाहाय आङो फैसायानो गैया दस हाजारसोल' हरनो हागोन आङो बेजों नोङो सोरनावबाफोर लानानै मेकआप खालामनानै लादो फन्सास हाजार नांगौबा ओमफ्राय दाहारआ बेसे गोबावजों होगोन आंहा एसे थाब नांफिनगोन दे फैसाया ओ ओमफ्राय माब्ला लांफैगोन दे माब्ला लांफैनो

गाबोन बा दस हाजारल' हरनो हागोन आं दस हाजारखौ लांफैदो बेनि उनावबा एसे हरनो हाबावगौमोन आरो बोरायनि पेन्स'न मोनाखै आरो ओमफ्राय सुतआ बेसेबां होगोन सुतआथ' दस थाखा खा

लांफैदो गाबोन

ओमफ्राय माबोरै मा समाव लांफैगोन आंहा तिनालियाव थांगोन मा समाव लांफैगोन बेखौ खिन्था बेलासियावबाथाय आं थाखाला तिनालियावसो थाङो दसथासोआव लांफैदो माथो खालामनो ओमफ्राय बे उनाव माबा नांबावगौखौ उनाव नांगोन नामा नाङोबा एसे थाब खिन्था हरबानो जायो

फैसाया दा हरनो हाजोबला नालाय नांबावगौबा एसे उनाव हरनोसै आरो आं मा ओमफ्राय बेखौ लांफैग्रोदो दे

औ बेलासियावथ' आंहा तिनालियाव थांगोन खरस खालामनो दे लांफैदो दे